हलो पटेल होटल टे ॾींहं पहिरां मां तव्हां वटां रोटी घुराई हुई हुन में पैसा भरिया हुआ जंहिं में सौ रुपया जो कुपन मिलियो आहे त मूंखे अॼु रोटी घुराइ णी आहे अॼु मां जेके मूंखे पैसा भरिणा आहिनि छा हुन में मुंहिंजी कुपन जा सौ रुपया तव्हां घटाए वठंदा